जिस समय मैं पढ़ने जाता था उस समय पाँच किलोमीटर की दौड़ लगा करके जाता था और हम लोग जो है हमारे गाँव बहुत सारे लड़के हैं जाते थे पढ़ने के लिए पैदल ही औ पैदल ही आते थे उसके बाद में जब वहाँ से जाते आते और रास्ते में खिलवाड़ करते हुए इसी तरह लोग कहते हैं हम आगे निकलेंगे हम आगे निकलेंगे उसके बाद दौड़ते दौड़ते जब थक जाते थे फिर आराम करने लगते थे फिर वो लड़का कहता हम आगे निकलेंगे हम आगे निकलेंगे उसके बाद निकलते निकलते पता लगा कि कौन निकलेगा आगे तो पता लगा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी है वही निकल रहा आगे है तो ये नहीं कि हमारी लम्बाई चौड़ाई ज़्यादा है इसलिए हम बहुत अच्छे हैं लेकिन निकलना अच्छे ढंग से जब हम मेहनत करते थे शरीर में ऐसा हमारा खान पान होना चहिए जिससे हमारे अंदर गर्मी न पैदा हो फ़ालतू में तो दौड़ में हमारे थकान नहीं चढ़ता है इस तरह की बातें होती हैं सब और जब हम लोग पढ़ते थे तो पता नहीं किस तरह की बातें किया करते थे वो भाई लोग कहते अरे हम अफसर बनेंगे तो हम कहते हम भी अफसर बनेंगे ओ कहते हम तो आई एस बनने जा रहे हैं तो हम हम कहते हम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं इसी तरह भाई लोग जब समझते थे तो हम लोग उन्हीं हमारे साथी बहुत लोग थे वो कहते हम तो फ़ौज में जा रहे तो हम कहें हम हम लोग बताते थे हम फ़ौज के अफसर बनने जा रहे हैं अफसर बनते बनते आज बहुत सारे लोग तो फ़ौज में हैं बहुत सारे लोग पता नहीं कहा हर अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं इस तरह की बातें हैं कभी कभी भाई बहन हमारे झगड़ा भी करते थे बहुत तगड़े से कहते ये हमारा घर हैं हम हम नहीं रहने देंगे तुमको तो बाद में हम मम्मी हमारी डांटती थी कहती तुम लोग फालतू में झगड़ा किया करते हो पता नहीं क्या क्या इसी तरह फिर बहन जब शादी होने लगी तो हम लोग रोने लगे तो बहन कहती आप क्यों रोते हो पहले तो हमको खदेड़ते थे अब क्यों रो रहे हो तो घर तो वही है हम तो अपने घर जा रहे हैं तुम अपने घर में रहो इस तरह की बातें हैं और गाँव वाले तो यहाँ आराम से अपना अपना काम किया करते हैं जरुर लगती आ जाते हैं कोई काम लगा बस धीरे धीरे करके अपना कार्य करते रहते हैं और गाँव में यहाँ कोई परेशानी आपस में लोग मिल जुल करके रहने रहते हैं खूब खुशियाँ मनाते हैं और यहाँ जब कहते होली दीपावली आती तो हम उनके ऊपर रंग डालते वो हमारे ऊपर डालते हैं बहुत खुशियाँ मनाते हैं गाँव में हमेशा एक जैसे हम लोग रहते हैं भाई जैसे आपस में सब भाई लोग रहते है उसी तरह इस तरह की बातें यहाँ तक गाँव में रहती है और शहरों में लोग हमने तो देखा हैं आपस में पता नहीं क्या क्या एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं हमारे गाँव में अब बहुत सारी अच्छाईयाँ हैं गाँव में चाहे जितनी जातियां हैं लेकिन तब भी आपस में कोई नहीं जानता कौन है किसके सभी लोगों घर में काम काज पड़ता दौड़ दौड़ के आते जाते रहते हैं एक दूसरे के यहाँ से सामान लाते हैं हम जब छोटे थे उस समय यहाँ टेंट भी नहीं होती थी तो दूसरे के यहाँ बर्तन मांग करके और सामियाना हुआ करता था वो सब दरे मांग करके काम चलाते थे आज इतनी पता नई क्या लोगों के अंदर कैसी कैसी भावनाएं पैदा हो रही हैं आपस में मिल जुल करके नहीं रहते हैं और गाँव में यहाँ पर जो है सब लोग खुशियाँ खूब मना रहे हैं